मूंखे योग्य अभ्यास में जंहिं शइ आकर्षित कयो उहो आहे मुंहिंजी मानसिक स्थिति पहिरों मां अनेक विचार कंदी हुअसि अनेक विचार मुंहिंजे मन में ईंदा हुआ जेका मूंखे ॾाढो परेशान कंदा हुआ योग खां पोइ उहो विचार बिल्कुलु घटि थी विया आहिनि ऐं मूंखे निंड ॾाढी सुठी थी अचे